प्लानेट त असां ऐं हिते जाम आहिनि जींअ की जुपिटर मार्स इहे सभु आहिनि पर हुते जीअण लाइ असांखे पाणी ऑक्सीजन साहु इहो सभु खपंदो आहे ऐं असां हिते कोई बि माण्हू बारिश प्लानेट ते वेंदो आहे त पंहिंजी सभु ज़रूरी शयूं खणी वेंदो आहे जीअं त उते का बि दिक़त न अचे